हा मां पंहिंजे हथ सां ठाहियलु गिफ्ट ॾिनी आहे मुंहिंजे फ्रेंड्स खे या मुंहिंजा जेका मित्र आहिनि उन्हनि खे मां ॾिनी आहे ग्रीटिंग कार्ड मां ॾाढा दफ़ा पंहिंजा हथ सां ठाहियो आहे पंहिंजे शिक्षकनि लाइ पंहिंजे मित्रनि लाइ ऐं मम्मी पप्पा लाइ बि ठाहियो हुओ हिकु दफ़ो मूंखे आर्ट जो हूंअं ई जाम शौक़ु आहे त मां पंहिंजे हथ सां जो ग्रीटिंग कार्ड हुननि लाइ ठाहियो हुओ ऐं उन्हनि खे ॾिनो हो मुर्ति ऐं पत्र पत्र बि लिखिया आहिनि पंहिंजे हथ सां आर्टिस्टिक वे में सुठी तरह लिखी करे मां अॻियां पेश कयां आहिनि मतिलब की विशिस कंहिंजा बर्थ डे हुजे कंहिंजा जनमॾींहं सालगिरह कुझु बि आहे त मां लिखी करे उन्हनि खे ॾिना आहिनि अॻियां बि पुॼाया आहिनि मां ऐं मुंहिंजो शौक़ु आहे ईअं ऐं ख़ुशी मिलंदी आहे की पंहिंजे रेडीमेड गिफ्ट ॾियण खां त पंहिंजे हथ सां पंहिंजी महिनत सां कुझु ठाहे करे कंहिंखें ॾियण ऐं साम्हूं वारे खे बि ख़ुशी थींदी आहे त वाह भई पंहिंजे हथ सां ठाहे करे मुंहिंजे लाइ खणी आयां आहिनि या मूंखे ॾिनो अथनि ऐं मूंखे हस्तकला पसंदि आहे मूंखे शौक़ु आहे उन जो छो त पंहिंजे हथ सां ठहियलु हिकु पंहिंजी पंहिंजो ई मज़ो हूंदो आहे इन में पंहिंजी ख़ुशी मिलंदी आहे वाह असां पंहिंजे हथ सां ठाही आहे इहा शइ असां पंहिंजी महिनत सां ठाही आहे त हुन में हिकु अलॻि ई ख़ुशी मिलंदी आहे सुठो ठहंदो आहे त ईअं लॻंदो आहे की हा अञा इन खां वधीक कुझु सुठो ठाहे था सघूं त अञा पाण वधीक महिनत कंदा आहियूं वधीक दिमाग़ लॻाए करे उन खे उन खे ॿिए दफ़े वधीक सुठो ठाहिण जी कोशिशि कंदा आहियूं इन करे मूंखे उहो पसंदि आहे